हय हांवें एक मनशाक स्विमींग शिकोवपाक मदत केल्ली आसा तो भुरगो पांच वर्सांचो आशिल्लो आनी हय ताका अशें डुबता आसतना बीन हांवें वाचयलां ताका शिकयता शिकयता एकदां तो उदकान आशिल्लो आनी तो डुबलो मागीर तेणें पांय मारून मारून तो वयर आयिल्लो आनी तेज्या मागीर हांव ताका मदत करपाक गेलें जालें अशें तेका शिकयता आसतना हांवें ताका घट धरून ताका हात आनी पांय मारपाक ताका हात आनी पांय मारपाक शिकयलें आनी ताका अशें पुलाचे सायडीक दवरून ताका पांय मारपाक शिकयलें तेच्या मागीर उदकांत भितर वचून ताका हांवें पांय मारपाक शिकयलें ताका हांवें बॅक डायवींग सुद्दां शिकयलें म्हणजे फाटीर उबें रावन कशें उदकान कंट्रोल उदकान कंट्रोल रावपाचें तें हांवें ताका सांगिल्लें तेच्या मागीर तो एकदां उदकान पडलेलो आनी तेका वयर काडून मागीर तेका आमी शुद्धीर हाडिल्लो